जिबा मे नैरोजा थाम जिद' नवेम्बर नैरोजा बा जिदाइन एप्रिल नैरोजा गु जिस्नि फेब्रुवारि नैरोजा जि जिदाइन आगष्ट नै रोजा नै